जय झूलेलाल गुजरात में मनोरंजन जा जामु साधन आहिनि जीअं संगीत नृत्य सिनेमा रंगमंच थिएटर जामु आहिनि असांजे गुजरात सूरत में जाम थिएटर आहिनि हिते राजहंस सिनेफ्लेक्स पीवीआर वेलेंटाइन ईअं जाम थिएटर आहिनि असांजो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बि गुजरात जा हुआ गुजरात में पंहिंजा समुद्र जा किनारा मंदर ऐं एतिहासिक राजधानी जे लाइ प्रसिद्ध आहे वन्यजीव अभियारण पहाड़ी रिसोर्ट ऐं प्राकृतिक भव्यता गुजरात जो उपहारु आहे मुर्ती कला हस्त शिल्प कला ऐं त्योहार बि राज्य खे समुद्र ठाहींदा आहिन गरबा गुजरात जो प्रसिद्ध लोक नृत्य आहे हिन त्योहार में माउ दुर्गा जी उपासना कंदा आहियूं भक्त पंहिंजे ऐं पंहिंजे परिवार जी ख़ुशहाली लाइ मां खां आशीर्वादु घुरंदा आहिनि मिटी जे मटिके में अंदरु ॾिओ ॿारे माउ शक्ती जो शक्ती जो आवहान कबो आहे पोइ मा दुर्गा जी आर्ती ॻाए पो गरबा चालू थींदा आहिनि सॼो सालु असां हिन त्योहारु नवरात्री जो इतिज़ारु कंदा आहियूं नवरात्री इन लाइ चयो त गरबा हिन ॾिंह खां खेॾंदा आहियूं ऐं नव ॾींहं खेॾंदा आहियूं ॿार हुजनि नंढो हुजे वॾो हुजे सभु पंहिंजी मस्ती में नचंदा आहिनि ढोल जा आवाज़ु ॿुधी डीजे जा आवाज़ु ॿुधी सभिनी खे पंहिंजो जोश चढ़ी वेंदो आहे ऐं सभु पंहिंजी उमिरि भुलाए गरबा करणु चालू थी वेंदा आहिनि सब ॾाढे जोश सां इयो तहिवार मनाईंदा आहिनि अॼकल्ह त डोड़िया डांडिया टिटोड़ा इहे बि थियणु लॻा आहिनि इहे बि हिकु तरह जा गरबा ई आहिनि मां खे कहिड़ी न कहिड़ी तरह सां राज़ी करण जो हकु तरीक़ो आहे त्योहारनि सां मन ख़ुशि रहंदो आहे ऐं तन बि ख़ुशि रहंदो आहे इन करे जेके बि ख़ुशियूं मिलन उहो बि बिखरण न खपन ऐं जेको बि मौको मिले ख़ुशि थियण जो हुन में ख़ुशि थी वञिजे इहो ई जीवन जीअण जो तरीक़ो आहे जय झूलेलाल